जॾहिं खां शहरनि में जॻहि जी थोरी कमी थी वई आहे जंहिंजी वजह खां हाणे शहरनि में फ़्लेट और वधीक ठहनि था और उन जी वजह खां हरियाली या वण घटि थी विया आहिनि माण्हू हुन तर्फु घटि ध्यानु ॾींदा आहिनि और वण कटे कटे करे हुते सॼो आवासीअ और रहण जी ॼाए ठाहे करे और फ़्लेट ठही वेंदा आहिनि ॼायूं ठही वेंदियूं आहिनि उते त खेती आहे वण घटि थी वेंदा आहिनि त उन खे थोरो सो हुन जी वजह खां पर्यावरण में इलाही तरह सां मुश्किलूं बि ईंदियूं आहिनि पर्यावरण जी वजह खां हरियाली घटि हुजण जी वजह खां हवा पाणी उस सभिनि ते फ़र्क़ु पवंदो आहे त उन जे लाइ असां इहे करे सघंदा आहियूं की असां कंदा बि आहियूं की असांजे घर में जेतिरा बि सदस्य आहिनि हुननि जे जनम ॾींहं वारे ॾींहुं हिकु वण असां पास जे पार्क में लॻायूं और आसपासि जेके बि पार्क आहिनि हुते हिकु हिकु वण लॻायूं और पंहिंजे घरनि में बि फूल जा पौधा अलॻि अलॻि तरह जा पौधा गमलनि में लॻाए करे कोशिशि रहे अगरि थी सघे त नंढा नंढा जेके पेड़ असां लॻाए सघंदा आहियूं पंहिंजे घर में पंहिंजी बालकनी में पंहिंजी छत ते उन खे लॻाइण जी कोशिशि कयूं जंहिंसां पर्यावरण मेंटेन रहे हुन में बैलेंस ठहियलु रहे